ہیلو جی میں فلپکارٹ سروس کیئر سے بات کر رہا ہوں جی جی جی مجھے یہ بتانا تھا آپ کو کہ میں نے ونتھ ویک پہلے ایک چارجر آڈر کیا تھا جی جی فلپکارٹ سے تو اس کا ریویو مجھے بتانا ہے بہت اچھا گیا جی جی جی بہت تیز چارجنگ کرتا ہے اور کیبل بھی اس کا بہت اچھا ہے جی تو میں نے اپنے فرینڈس کو بھی بتایا ہے کہ کتنا اچھا رہا تو انہوں نے بھی آڈر کرا ہے تو مجھے آپ کو تھینکس بولنا تھا کہ میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ایسا چارجر مل گیا اور تھینک یو تھینک یو بہت شکریہ تھینک یو